आङो सिगां गामिनिखौनो खोन्थासै गामियाव थ' ओरैबायदि जों दा बावजोब्बायसो माखासे गेलेनायनि मुंफोरखौ आरो जों जेब्ला गोदो एल पि स्कुलाव फरायोमोन बिदिनो थाइबें सिखाव इसफ्रिट होनोमोन जेन'बा आमाय जुमाय होननानै बुङो बेनि माबा माबा बर'फोरनि गुबै नामखौ आरो आमाय जुमाय गेलेनाय बेयो थाखोमालायनाय आर बे बोरिनि खेला आरो दैआवबो जों आमाइ जुमाय गेलेयो आरो खर'आव दांनाय आइमोल दिमोल गेलेनाय बुहुत बायदि बायदि रोखोमनि गेलेनायखौ जों गामियाव थानानै मोनबो जोबदों आरो आरो बाथा गेलेनाय गिला गेलेनाय आरो बिदिनो दारिया फान्था सिबोर खै गेलेनाय काबादि गेलेनाय जों गोबां रोखोमनि गेलेदों बल क्रिकेटखौबो जों गेलेयोमोन गामियाव दा बेबादिनो आरो ओमफ्राय बिदिनो बोथोर लायै बोथोर गेलेनाया आलादा आलादा जायोमोन आरो दानि जुगाव एसे सोलायबाय सिगांनि समाव जों बिदिनो गोजां बोथोरफ्राव बिदिनो माखासे गर हाखर खिखर बायदि बायदि गेलेयोमोन ओंफ्राय मार्बल गेलेयोमोन आरो बिनि उनाव दैज्लां बोथोराव जेन'बा नारें जुमब्रानि जोंनाथ' बै थाएमआव जोलुर बायनो थाखाय माने फुटबल बायनो थाखाय एसेग्राब मानि फैसा मानि रांनि आंखाल जायोमोन आरो बेनिखायनो नारें जुमब्राजोंनो स्थारथिं खालामोमोन आथिंफोरखौ गोरा खालामगोरोमोन आरो दा बे बायदिनो अनेख रोखोमनि दं गेलेनाया जेन'बा बाथा गेलेनाय बाथा गेलेनो मोनदों जों गामियाव थानानै खै सिबोर आमाय जुमाय ओमफ्राय थायबें सिखाव बे थ्रेदिसनेल आरो बर'नि माने दोरोङारि गेलेमु बेफोरो बेनि अनगायैबो जों फुटबल भलिबल क्रिकेट ओमफ्राय बायदि बायदि गेलेबावदों जेन'बा बिसोरखौ गेलेदों बिदिनो गामिजों गामि बाद बाद बादायलायोमोन जेन'बा देरहासात जायोब्ला जोबोर गोजोननाय मोनो जेन'बा मोनसे गामिजों मोनसे गामि गेलेलायबाय थायोमोन आरो ओमफ्राय बिनि अनगायै दाना थाउन आवथ' मा बिदिनो मबाइल गेम गेलेनायसो थाउनाव बिदिनो रावजोंबो राव थांलाय फैलाया बिरात खम जायो जेन'बा वाल होगदिंजोबनाय माखासे लोगोफोरजों लानानै जेन'बा मबाइल गेम गेलेबाय बेनो आरो ओमफ्राय माखासे जेन'बा बिसोरबो गेलेनाया गेलेयो मार्बल एरि फोरखौ उन्दै समाव गेलेयो जेब्ला एसे बैसो जायो बिमा बिफानि सायाव सोनारो पेरेन्टसफोरनि सायाव पेरेन्टसफोरा जेखौ गेलेनो इन्टारेस्ट गावसोरनो इन्टारेस्ट होयो जेरै जेनबा थाउनाव बिदिनो मोनसे ग्राउन्ड थाबाय क्लाब फोरनि ओमफ्राय इन्दुर स्टेदियाम आव बिदिनो फुटबल बायदि बायदि गेलेयो आरो थाउन आव थ' ओरैनो जों नुनायाव आरो बिनि अनगायै सिंफ्राव जुदि माबाफोर गेलेयो बा जों बेखौ बुंनो रोंला दा बेनो आरो थाउनाव गेलेनाया बिदिनो गावबा गाव स्रोद स्रोद मबाइल गेम गेलेयो कम्फिउटारआव गेम गेलेयो ओमफ्राय बिदिनो जाय जाय फुटबल भलिबल फ्राव इन्टारेस्ट दं बिसोरो फोथाराव थाङो जायबा जाय आरो ओमफ्राय क्रिकेट बायदि बायदि फोरखौबो गेलेयो आरो थाउनाव खिन्थु नैबे थ्रेदिसनेल गेमफोरखौ थाउन सहराव जों गेलेनाय नुनो मोना मानि बिसिनाव ग्राउन्ड आबो बे फुटबल ग्राउन्ड बा फुटबल ग्राउन्ड बेल' आरो फिल्द माबा क्रिकेट ग्राउन्डबा क्रिकेट ग्राउन्ड आरो इन्दुर स्टेदियाव बेनो बेदमिनटन गेलेबाय भलिबल गेलेबाय बेदिनो आरो